बेयावहाय थानाय स्टिडियाम ग्राउन्ड एनेरा फोराव खुंजानाय जायगायारि एबा हादरारि जाथायफोरा मा बे जाथायफोरखौ साबेसे मानसिया नायनो फैयो जोंनाव थानाय दा दासिमाव जारिमिनारि बा मुंदांखा हिसाबै ओ बर'नि मोनसे दा जोङो मुंख्लं आरोखि बा बिनि मुङा जाबाय जेरै दावहारु मुंख्लं ट्रफि जोंनाव दा सोलिगासोन दं नेसनेल लेबेलसिम बा रेजिस्टार ट्रफि हिसाबै सामलायगासिनो दं बा आंनो सामलायो बेजों लोगोसे जेरै जोंनाव गोबां दं भारतावहाय जेराव आइएसएल खुंगासिनो दं बहुथ रोखोमनि बहुथ हादरनि गेलेनाय आयदायाव बेयाव फैयो मानसिगोन नायफैयो बा जेरै स्टिडियाम फोर दङ मुंदांखा स्टिडियाम हिसाबै जोंनि आसामाव नेहरु स्टिडियाम ओरैहाय थाबाय उरुजा स्टिडियाम बिलोगो बिजों लोगोसे गोबां स्टिडियाम दङ

दा जारिमिनारि हिसाबै बेयाव बुहुथ देभ्लप आनो फैगासिनो दं गेलेनाय आयदा बा गेलेनाय आयदाजों लोगोसे बुहुथ गथ'फोरखौ बोखांनानै दा देभ्लप जागासिनो दं जोंनि जायगायाव दा सोलिनाय हिसाबै जेन'बा सन्टस ट्रफि दं दा जानो गोनां दङ दुरान्ड काप फैबाय थानाय बा फैगासिनो दङ दुरान्ड काप जागोन जोंनाव बिजों लोगोसे बुहुथ जायगानि बा बुहुथ हादरनि मानसिफोरा बेखौ फैना नायफैयो बेजों लोगोसे देभ्लप जानाय आरो जोंनाव दा जानाय नै फैगासिनो दङ दा जेन'बा दावहारु ट्रफि बेयाव बहुथ हादरनि बा बहुथ जायगानि गेलेनो खाबु बा जोंनाव बाहागो लाफैगोन बे बाहागोआव

दङ गोबां जायगानि हादरनि मानसिफोर गेलेयो बेजों देभ्लप जानाय बुहुथ